हॅलो आं निखील सो आमचो म्हणजे बार्देजान जो शिगमो जाता ताज्या बद्दल उलोवपाचे आशिल्लें रे सो म्हाका एक्चुली कोण एक असोच फ्रेण्ड विचारतालो भायलो सो हांगा अंदाज केन्ना जाता तो शिगमो हय ओके ओके

ओके ओके सो तो आनी शिगमो म्हाका दिसता आतां म्हापशां आनी परवरीय बी तांणी सुरू केला न्ही ह्या वर्सा कितें तरी

ओके सो तातूंत बेजिकली मेनली शिगमो म्हणजे वेगळे वेगळे गोंयची जे म्हणजे म्हणजे जे कल्चर आसा ते ते दाखयल्या न्ही

आनी ते पोवपाक म्हणजे सामकें म्हणजे फ्री आसता न्ही कोणाक कांय हय हय हय ओके ओके

सो आतां म्हणजे तो म्हणजे युजली होलिच्या टायमार तेन्नाच आसतलो म्हज्या म्हणजे फ्रेंडाक जर सांगपाक जाय जाल्यार तो तेन्ना योवन तो पळोवंक शकता ओके बरें